भोपाल में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सैर सपाटा है वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जैसे कि वहाँ छोटे छोटे रंगीले बर्ड हैं और वहाँ पे वहाँ पे एक ब्रिज है ब्रिज बहुत ही अच्छा प्रियदर्शनी हैं जो देखने लायक है और वहाँ पे बोट में भी बैठा जाता है वहाँ म्यूजियम भी है वहाँ के बच्चों के खेलने हैं खेलने के लिए बहुत सारे झूले हैं और वहाँ कैंटीन भी है खाना खाने के लिए वहाँ होटल है वहाँ रुका जा सकता है ऐसे बहुत सारे ची वहाँ पे चीज हैं जो हम हमको बहुत सुविधा देते हैं और हम रुक सकते हैं वहाँ पे और अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं